नमस्कार भैया आप कि हम का बताएँ आप हमने हमारा इतना अच्छा बाल काटा है कि हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है

अरे बहुत अच्छा बहुत अच्छा आपने काटा है हमें बहुत ही अच्छा लगा

आपने एक बहुत ही अच्छा बाल कट किया हम आगे भी चल कर आप बताएँगे बहुत से हमारे साथ के लड़के हैं जैसे हम बताएँगे वो लोग आएँगे यहाँ पर उनका भी अच्छे से काटिएगा आपने बहुत ही अच्छे बाल काटे हैं अरे भैया एकदम भेजेंगे हम आपने इतनी अच्छा काम किया है तो अच्छे काम की ही सराहना की जाती है

अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद है अब आपकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है

अरे हम अब पर पर मतलब हमेशा हम आपको यहाँ भेजेंगे हम ख़ुद आपके यहाँ आएँगे रेगुलर हमारा जब भी बाल कटवाना रहेगा तब हम आप ही के यहाँ आएँगे अब

हैं बट वो सब इतना अच्छा बाल नहीं काट रहे जितना आपने अच्छा काटा हमने आपके यहाँ पहली बार कटवाया हमें बहुत अच्छा लगा जैसे हम क्या बताएँ अब आपको हमें इतना अच्छा लगा कि हम नहीं अब जैसे देखिए क्या होता है कि अगर जो चीज हमें अच्छा लगता है हम उसकी स्वयं बड़ाई करते हैं उसकी सराहना करते हैं इसमें किसी के पूछने या कहने की बात नहीं होती है

जरूर हम जुन भेजेंगे अब आप हमेशा भेजेंगे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बस आप अपना काम अच्छे से करते रहिए आपने बहुत अच्छा काम किया है

सबसे सब सही है आपने बहुत सही कट किया है हाँ अच्छा है आपने बहुत अच्छा काम किया ठीक है भैया ठीक है ठीक है भैया ठीक है भैया नमस्ते